देखियौ हम हम अपन खाना पहिले हम किछु नहि बनाबैत आबैत रहै भात बनाबू ओहो गील हो जाइत रहै हमरा गील भऽ जाइ तब हम अपना माँ सऽ कहलहुॅं माँ सऽ कहलहुॅं माँ हमरा किछु नहि आबै हइ सासुरमे लोक सब हमरा दूर दूर करत ओहि चलते नीक चीज हमरा सीखा दे बनेनाइ तब हमर माँ भात बनेनाइ सीखा देलक दालि बनेनाइ सीखा देलक तब हम माँके एकदिन कहलहुॅं माँ हमरा पनीर बनेनाइ सीखा दे तऽ माँ कहलक पहिले दूध फारिके दूधके फारि दहून ओहिके बाद ओ कऽ छाइन के ओकरा गाइर के पनीर बनाहुन पनीर बना कऽ ओकरा भुइज दियौ बढ़िऑं से भुजिके ओकरा फेर ओकरा बरतनमे छानिके निकालि लै छी फेर पियाज लहसुन दऽ कऽ आलू ओकरा सबके भुजलहुॅं मर मसल्लाके भुजि लेलहुॅं मसल्ला भुजलाक बाद छोटा छोटा पीस आलू काटिके छोटा छोटा पीस आलू काटिके ओहिमे हम डालै छी तकर बाद ओहिमे पानि डाललहुॅं हिसाबे से पानि डालिके ओकर रसके जरेलहुॅं तब पनीर डाललहुॅं तब बढ़िऑं सऽ तरकारी भऽ गेल फेर ओहिमे सब्जी मसल्ला दै छी ओहिके बाद मछली बनबै लऽ तब हम माँके कहलहुॅं माँ हमरा मछलियो बनेनाइ सीखा दे तब हमर माँ मछली सीखा देलक पहिले ओकरा मछली आनिके ओकरा बढ़िऑं से साफ से धोयके चाही ओहिके बाद मसल्लामे धनिया तोरी लहसुन पियाज तेलपत्ता मिरची सब पीसके चाही ओ सब हम पीसलहुॅं तकर बाद मसल्ला मिलेलहुॅं तकर बाद नून हरदी लगाके माछके तरलहुॅं कराहीमे तेल देलहुॅं चूल्हा पजारलहुॅं तब कराहीमे तेल देलहुॅं तेल दऽ कऽ मछलीके नून हरदी लगा लगाके ओकरा लाल कऽ कऽ कऽ तरलहुॅं लाल कऽ कऽ जब तरलहुॅं लाल कऽ कऽ तरलहुॅं तब तरल भऽ गेल तब फेर माँ कहैया ओहिमे फेर सऽ थोड़ा सा तेल दै लऽ तोरीके फोरन दियौ दूगो तेजपत्ता दियौ ओहिमे दऽ कऽ मसल्लाके खूब बढ़िऑं से खूब बढ़िऑं से भुजैत जाउ भुजैत जाउ खूब जब मसल्लाके गमक गमक आबि गेल तब ओहिमे पानि डालू हिसाब से जब ओ पानी डालि देलहुॅं तब हमऽ जब पानि खदकऽलक तब मसल्ला जब सीझल तऽ खूब टभकल खूब टभकल तब ओहिमे अहाँ मछली दियौ किए तऽ मछली दऽ कऽ लेकिन लारबै नहि किए तऽ ओहिमे मछली टूटि जाइ छै फेर हमर माँ ई सब सब सीखा देलक तब माँके कहलहुॅं माँ हमरा मीटो बनेनाइ सीखा दे तब हमर माँ ओहो सीखा देलक ओहो कहलक बेटी पहिले अइ सन आनिके ओकरा धोयके बढ़िऑं दू चारि पानि से धोयके ओ सब धोय धायके बढ़िऑं से पानि से दू चारि पानि से धोय धायके आ ओकरा धोयके तकर बाद ओकरामे ओहोमे पियाज जादा पड़ै छै मिरची कम पड़ै छै मीट मसल्ला आर दऽ कऽ सब मर मसल्ला दऽ कऽ सब मर मसल्ला आर दऽ दायके ओकरा बनबैके कोशिश करै छी ओहिके बाद सब चीज भऽ जायत तब मीट मसल्ला आर दऽ कऽ ओकरा उतारै छी फेर सब गोटा आनन्द सऽ सब गोटा पाबै भोजन आग्रह करै छी इएह छै हम मिथिलाके छी आर मैथिली भाषा सीखैके कोशिश करै छी अगर आरो हमरा सीखेताह तऽ हम आरो मैथिलीमे कुछ सीखय के कुछ कोशिश करय छी लेकिन जते हम आबै रहै हम ओते बाइज लेलौं